पोहा नास्तो ॾाढो सुठो हूंदो आहे ऐं हू ठाहिण में बि ॾाढो ईज़ी लॻंदो आहे पोहा मां सुठी तरहि सां ठाहे सघंदो आहियां छोकि बिल्कुलु डायट फूड आहे ऐं खाइण में बि बिल्कुलु सिम्पल ऐं ईज़ी आहे पेट जे लाइ बि ॾाढो सुठो आहे ऐं फास्ट फूड में फा फास्ट फूड में मैगी ॾाढो सुठी लॻंदी आहे ठाहिण में बि ऐं उनमें टाइम बि घटि वेस्ट थींदो आहे ठाहिण में ऐं अॼकल्ह ॿारनि खे बि मैगी ॾाढो शौक़ु सां खाईंदा आहिनि ऐं बिल्कुलु उ बि पेट जे लाइ ॾाढी सुठी ईंदी आहे फटाफट ठही वेंदी आहे कोई बि घर में महिमान वहिमान अचे त फटाफट मैगी ऐं पोहा ठाहे वठंदा आहियूं ऐं खाइण में बि ॾाढी सुठी लॻंदी आहे